ہاں میں نے چاند کو گرہن ہوتے ہوئے کافی مرتبہ دیکھا ہے چاند گرہن ہونا اچھی علامت نہیں ہے مجھے ہمیشہ اس سلسلے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ہے کہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اس لیے مجھے چاند گرہن ہونے کا وقت کوئی خاص متأثر نہیں کرتا ہے کیوںکہ چاند کی خوبصورتی چاند کے گرہن ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے